जि'यां कि अस सारे जानने गेम्स जेह्ड़ी बड़ी इम्पार्टेंट ऐ साढ़े बास्तै ठीक ऐ अस सारे न गेम्स खेढन केह् अर्बन एरिया दे लोक केह् रूरल एरिया दे लोक सारे गेम्स खेलदे जि'यां अस रूरल एरिया च रौह्न्ने होन्ने गांव दे ते थुहानू पता किन्ने फुतीले होंदे उ'नें गेम्स गाटे सब कुछ उ'नें बड़े अच्छे तरीके कन्नै आंदा गेम्स दिन रात गेम्स खेलदे केह् अंदर केह् बाह्र ओह् इंडोर गेम्स बी खेलदे आउटडोर गेम बी खेलदे इनडोर च ओह् घर चैस चुस खेलने कैरम बोर्ड खेल लूडो शडो खेल ते आउउटडोर च गुल्ली डंडा खेलदे बैट बाल खेलदे फिर फुट बाल बाली बाल एह् सारे जने खेलदे खो खो खेलदे कबड्डी खेलदे सब कुछ खेलदे ठीक ऐ ते रूरल एरिया दे जेह्ड़े लोक होंदे ओह् जेह्ड़े गेम्स खेलदे न उनें बड़ी बेनिफिट दिंदे ठीक ऐ इक ते ओह् फिट रौंह्दे ठीक ऐ हैल्दी रौंह्दे मटापा निं उ'नें आंदा मस्त रौंह्दे डिजीज फ्री रौंह्दे उ'नेंगी कोई बमार निं नेईं लगदी कुछ निं लगदा ऐसे ओह् गेम्स बी खेलदे कन्नै ओह् बाह्र अंदर औंदे जंदे रौह्दे ना ते ओह् थोह्ड़े फ्रैश फ्रुश रौंह्दे ठीक ऐ गेम्स दी बजह कन्नै बंदा उसी सौ चीजां पता चलदियां ठीक ऐ फिट रौंह्दा ओह् ओह्दियां लत्तां बाह्मां सब फिट रौंदियां ओह् ठीक ऐ मोटापा न इन्ना बढ़दा फिट फाट रौंह्दे ते गेम्स जेह्ड़ीे ओह् ना बड़ी बैनिफिशियल ऐ ठीक ऐ बेनिफिशल इस तरीके कन्नै कि ओह् गेम दा तुसें पता गेम्स गी किन्ना जादा बैनिफिट होंदा गेम्स गी किन्ना जादा कैरियर ऐ क्रिक क्रिकेटर बनदे लोक बाली बालर बनदे फुट बालर बनदे कबड्डी प्लेयर बनदे नेशनल लेवल खेलदे स्टेट लेवल खेलदे किन्ने लेवल खेलदे ठीक ऐ ओह् खेली खेलियै अज्जकल ओह् किन्ने अग्गें बढ़ी जंदे लोकें गी मेडलां मिलदे किन्ना किश मिलदा फिर ओह् स्टेट लेवल खेलदे नेशनल लेवल खेलदे कुद्धर कुद्धर अपने देश दा नाम किन्ना रोशन करदे खेल दी बजह कन्नै अज्जकल लोक खेल ई बड़ा म्हतवपूर्ण समझदे खेल बड़ा जरूरी ऐ साढ़े बास्तै अगर अस खेल नेईं खेलगे ते अस मोटे होई सकने कि सानूं किन्नी बमारियां सानूं लग्गी सकदियां खेल खेलने चाहिदे पता सौ चीजां बदला दियां बच्चे अज्जकल स्कूल च खेल ऐ कालेज च खेल ऐ यूनिवर्सिटी च खेल ऐ हर जगह खेल खेल ऐ खेल बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ होंदी ऐ जेह्ड़ी सारे बच्चे खेलनी चाहिदी बच्चा जेह्ड़ा ओह् कुसै ना कुसै फील्ड च रौह्ना चाहिदा अग्गें ठीक ऐ के बाली बाल फुटबाल क्रिकेट खो खो जिन्नियां बी गेमां ऐ सारियां बच्चा खेलनियां चाहिदियां अगर बच्चा कोई खेलै अपनी पकड़ बना ना गेम च ते ओह् अग्गें बड़ी अग्गें जाई सकदा ते ओह्दा कैरियर बहुत अग्गें ऐ खान थुआनूं पता ऐ जियां विराट कोहली क्रिकेटर ऐ कु'त्थै नेशनल लेवल खेलदा ओह् ठीक ऐ ओह् अपने पूरे देश रिप्रजैंट करदा ओह् ठीक ऐ ओह् बी ते इक आम पैह्ले रूरल एरिया दा बंदा हा ओह् ठीक ओह् बी ते पैह्लें सिर्फ इक बैट बाल गै खेलदा हा चार पंज बंदे कन्नै अज्ज दिक्खो हां उसी पूरी दुनिया उसी इन्ना प्यार करदी केह् असें सिर्फ ओह्दे पैशन क्रिक क्रिकेट दी बजह कन्नै ते अस लोक इ'यां बड़ा आखने होन्ने कि नेईं खेल च केह् खेल च ये वो कुछ निं पर खेल जेह्ड़ा ऐ ओह् बहुत जरूरी ऐ ठीक ऐ खेल असें खेलना चाहिदा सौ चीज़ां पता लगदियां बंदे गी फिट रौंहदा बंदा अंदर बाह्र जंदा पैसे बत्थेरे पैसे मिलदे हून स्कालरशिपां मिलदियां बत्थेरियां ठीक ऐ हून टूनामेंट्स लांदे जेह्ड़े ञ्यानें जगह जगह खेलन जंदे बत्थेरा पैसा मिलदा उ'नें ऐसा ते नेईं कि उ'नें पैसा निं मिलदा मैच जित्तदे पैसा लांदे जियां हून कबड्डी दा कबडी दा मेरा भ्राऽ बी मेरा भ्राऽ दिक्खो कबड्डी दा पैह्ले उन्नै स्टेट लेवल लाया फिर नेशनल लेवल लाया उधमपुर गेआ उद्धर उड़ीसा गेआ फिर ओह् बाह्र गेआ खेलने ई इन्ना मज़ा आया उसी इन्नी उसी जर्सियां मिलदियां हियां बूट मिलदे हे मैट शैट मिलदे हे मतलब सब कुछ मिलना किट शिट मिलनी उसी फ्ही ओह् जेल्लै बाह्र जाना नी उन्नै जे खेलना फिर सब कुछ करना उसी बड़ा मज़ा आंदा हा उन सब कुछ फ्री हा गौरमेंट दिंदा उसी फ्री मिलदा हा कोई उसी ओह् निं हा रोक टोक निं ऐ ही खेलने दी बजह कन्नै सब कुछ खेलदा बी ऐ हा उसी रोटी सब उसी गौरमेंट दा फ्री मिलदा सब उसी गौरमेंट दा फ्री मिलना कोई बी डिस्टर्बेंस नेईं होंदी ही कोई बी डिस्टर्बेंस नेईं होंदी ही खेलदा हा मस्त रौंह्दा हा ओह् ते असें सारें ने गेम्स खेलनी चाहिदियां केह् इंडोर केह् आउटडोरस खेलना चाहिदा बंदे सौ चीजां पता लगदा बंदा पतला रौंह्दा फिट रौंह्दा अगर अस निं खेलदे कु'न खेलना अज्जकल दा यूथ जेह्ड़ा ओह् खेलदा निं ऐ अस खेलना चाहिदा अस खेलना बी चाहिदा थोह्ड़ा मस्त बी रौह्ना चाहिदा खेलगे ते मस्त रौह्गे नेईं ते नेईं रौह्गे खेल कबड्डी खो खो क्रिकेट बाली बाल फुट बाल सब खेलना चाहिदा कुड़ियां बास्तै ना बत्थेरी चीजां खेल स्किपिंग बगैरा खेलदे कैरम बोर्ड खेलदे लूडो शूडो सब खेलना चाहिदा ते में ते अपने में ते आनलाइन बी लूडो बत्थेरा खेलनी होन्नी लूडो खेलना चाहिदा अच्छी गेम्स सौ चौजां पता लगदियां लूडो कन्नै किन्ना दमाग किन्ना तेज होंदा कुत्थै केह्ड़े छे मारने कुसलै चार चाहिदे कुसलै एह् चाहिदा सब पता लगदा कोह्दी बजह कन्नै बस गेम्स दी बजह कन्नै अस गेम्स नि खेलगे असें फिट बी रौह्ना अस कुछ बी करना खेलना चाहिदा होर रेही गल्ल साढ़े बजुर्गें दी ते बजुर्गें बी थोहानू पता गेम्स खेलनी चाहिदियां बाह्र बूह्र जाना चाहिदा रनिंग शनिंग करनी चाहिदी जोड़ां जोड़ें गी दर्द निं होंदी मजबूत रौंह्दे सारें कन्नै खेलने चाहिदे सौ चीजां पता लगदियां अंदर बाह्र घूमना चाहिदा रनिंग जागिंग बगैरा सब करनी चाहिदी सब कदें जंदा गेम्स बिच्च आंदे अज्जकल थुहानू पता बजुर्गें बास्तै बी अलग अलग गेम्स बनी दियां एज वाइज गेम्स बनी दी यूथ बास्तै अलग गेम्स बजुगें बास्तै अलग गेम्स जेह्ड़े साढ़े मां प्यी उं'दे बास्तै अलग गेम्स ऐ हर कुसै च पार्टिस्पेट करना चाहिदा घर निं बैठना चाहिदा थोह्ड़ा बाह्र अंदर बाह्र निकलना चाहिदा थोह्ड़ा घूमने शुमना चाहिदा थोह्ड़ी गेम्स गूम्स खेलना चाहिदियां पैसे पूसे कमाने चाहिदे बत्थेरा इत्थै कैरियर एह्दे बड़े बैनिफिट होंदे ठीक ऐ रूरल एरिया च ते उ'यां बी बड़े बेनिफिट होंदे गेम्स दे गेम्स खेलगे बंदा रूरल टू अर्बन च जंदा फ्ही अर्बन टू सिटी जंदा फ्ही सिटी टू स्टेट स्टेट टू नेशनल इ'यै लांदा होर केह् लाना चाहिदा उ'नें